اگر مجھے دنیا میں کہیں بھی سفر کے بارے میں جانے کے لیے پوچھا جائے تو میرا سب سے پہلا جو ٹراویل ہوگا میں جہاں سب سے پہلے جانا چاہوں گی وہ ہے سعودی عربیہ میں سب سے پہلے اس شہر میں جانا چاہوں گی وہاں پر مکے اور مدینے میں جانا چاہوں گی میں وہاں جا کر اس خوبصورت سے شہر کو دیکھوں گی وہاں پر میں اپنا عمرہ پرفارم کرنا چاہوں گی حج کروں گی اور میں اس خوبصورت شہر کو ایکسپلور کروں گی میں وہاں پر خانہ کعبہ حجر اسود دیکھوں گی اور اس خوبصورت سے شہر سے بہت کچھ سیکھوں گی اور جت میں اس کے بارے میں بہت زیادہ جاننا چاہوں گی اور اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہوں گی تو یہ سفر میرے لیے سب سے حسین اور خوبصورت سفر ہوگا انشاء اللہ میں کہیں جانا ہوا تو میں سب سے پہلے سعودی عربیہ ہی جانا چاہوں گی